जों गोदोनि मानसि जाबाय आन्दलन माखाखो जोंनो नुजोबबाय मोनजुबबाय गोदोनिखो एबसु पिटिसियाबो खम आलाय सिलाय न' सावनाय एरि सावनाय होखारनाय जोंनि फिसा फिसौफ्रानो आलाय सिलाय जाजोबना हाग्रा बंग्रा थानाय ओंखाम दै मोनजायि रानै रानै गथ' उन्दै उन्दैखो जों फिसौफोरखो बानानै खारनांदों दैमा बारै बारै मालायनि हारसा गामिफ्रावसो थाहैनांदो बिराद आन्दलन न'निफ्रायनो हमै हमै लांनानै बुथारनाय दानथारनाय जोंनि मेगन सिगाङावनो बेसेबां दुखु जारला इफोरखो भाबियोब्ला मोदैसो गयो दा बिराद दुखु जोंनि बर'नि गेजेराव एसे माबा जादो इफोरखो भाबिखांब्ला जोंहा मोदैसो गयो दुखु फायो सिगांनि माखाखो भाबिखांब्लाथाय जोंनि फिसा फिसौफ्राबो बुजादो माबादो एखदम पुलिस आर्मिफोरदो मालायनि गन्दगलावनो मालाया बुजादो हमजादो एखदम बेमार आजार जाना थाबाय था दासो एसे मोजाङाव फायहांदो इसोर ज' जानांगौ माबा थानांगौ इसे मालाय हारियाव बेसे माबोरै जोंनि बर'फ्रा मानो मोजाङै माबाया जमा जानांगौ एखदम देरहासार जानांगौ जोंनि बर'आ मालायदो मुगैजानाय मालाय हारिदो जों बर'आ बेसे मिनियो जोंना मानो एफादि गावस्रालायो जमा जाब्लाथाय माबा रावबो दांनो हायाना जों बर'खो मालाय हारिया माबायदि ओरै ओरै होननानै आलाय सिलाय खालामजोबबाय जोंनि बर' हारिखो दा इथ' मोजां फायनांगौ बयबो फिसा फिसौ जा दुखु फायो इफोरखो भाबिखांब्लाथाय दा होननोनो हाया जों बिराद दुखु फायो गाबनो ओंखारो बेसां न' सावजानाय हेरै सावजानाय जोंनि बिमा बिफायानो न' सावजादो बेसे आलाय सिलाय थफ्ला थफ्लि लानानै खारनानैनो बुद्रुजादो खाबथा खाबथा हरदो सावजादो जों बर' हारिया जोंफ्रा इफोरखो भाबिखांब्ला मार दुखु फायो दा जों बर'आ एखदम माबानांगौ मिलाय जानांगौ मालाय हारिदो थगायजानाङा माबानो नाङा एखदम मोनसे फारसेथाला थानांगौ जों बर'आ